हमरा जे छै सभसँऽ बढ़िआँ लागैत यऽ जे कुत्ता पोसबाक हमरा सभसँ बढ़िआँ लागैत यऽ जे कुत्ता पोसै छी न तऽ सभसे बढ़िआँ लागैत ई लागैत यऽ जे कुत्तासँ सभसँ सिक्युरिटि मिलैत छै जे कुत्ता बिना दरमाहाके जे छै से एकटा सिक्युरिटि गार्ड छी जे अपन घर के रखबाली करैत यऽ आ खेलयलऽ जैत छी फिल्ड अरपर तऽ लयकऽ जैत छी कुत्ताकऽ संगमऽ दौड़ैत छी धूपै छी खेलै छी आ रातिकऽ यदि सुति रहै छी तऽ कुत्ता घर के रखवालिओ करयए एहीसँ जे छै से बहुत तरहके फायदा छै जेनाकि अहाँके घर पर कोनो अपराधिक हमला भेल तऽ उहोसँ जे कुत्ता सावधान करत कुत्ता आ कोनो चोर डकैत एलय तऽ ओकरोसँ सावधान करत आ दोसर जे छै से दरमहो नहि लैत छै फ्रीमऽ रहै छै आ कोनो भी बात भेल तऽ दौड़कऽ अहाँ लग दौड़ कऽ आयत कुत्ता एगदम भूकत आवाज करत अहाँकऽ तुरत सचेत कए देत तऽ कुत्ता पोसनेसँ सभसँ बढ़िआँ इएह सुविधा छै जे बिना दरमाहाके सिक्युरिटि गार्ड छी आओर अहाँके रक्षा करयए अपन जानो दएकऽ ओ रक्षा करयए कुत्तासँ वफादार दुनियामऽ इंसान नहि छै इंसानसँ बढ़िकऽ छै कुत्ता जे अहाँकऽ वफादारी करत